कोकोनट मतलब कि नारियल नारियल जी नारियल दी बनदी ऐ जी चटनी अगर डोसा डूसा बनाना होऐ ते ओह्दे आस्तै नारियल दी चटनी इस्तमाल होंदी ऐ नारियल दा तेल बी इस्तेमाल होंदा ऐ जी सिरै लाने बास्तै खाने बास्तै बी नारियल दा तेल इस्तमाल होंदा ऐ ओह्दे बाद जी स्पाइसिस अस अगर कोई बी सब्जी बनागे ओह्दे च मसाले इस्तेमाल होंदे चार पागै ओह्दे आस्तै बी मसाले चाहिदे होंदे जी कोई नूडल शूडल कोई फास्ट फूड किश बनागे जि'यां नूडल होई गे मैगी होई गेई ओह्दे च मसाले पौंदे जी फिर ऐ मेरा त्रीया टापिक जी शूगर शूगर होई गेई खंड जी खंड जी जलेबी बनाने बास्तै चासनी बनानै पौंदी चासनी बनाने आस्तै चाहिदी खंड गलाब जामनु आस्तै चासनी चाहिदी चासनी च पौंदी जी खंड चाह् बनाने बास्तै जी चाहिदी खंड खंड एह् जेह्ड़ियां तिन्न चार बड़ी सारी चीज न जी कड़ाह् बनने लेई कड़ाह् बास्तै खंड इस्तमाल होंदी जिसी हलवा आखदे गाजर दा हलवा सूजी दा हलवा ओह्दे च खंड इस्तमाल होंदी ते रोज इस्तमाल साढ़े खंड होंदी जैदातर चाही आस्तै चाह् ते जी ध्याड़ी दे त्रै टैम बनदी चाह् चाही च शूगर पौंदी कोकोनट ते सबेरे बडलै उट्ठियै सिरै ई तेल लान्ना होन्ना जी नारियल तेल कोकोनट आयल ते कोकोनट मिं रोज इस्तमाल होंदा जी चटनी चुटनियां जेह्ड़ा डोसा डासा पता निं केह्दा होंदा पर नारियल सिरै लाने आस्तै रोज तड़के तुड़के लाने आस्तै मिं नारियल दा तेल रक्खे दा जी ते मसाले ते रोज सब्जियें च पौंदे गै पौंदे न धन्यबाद जी